ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے میں عورتیں بھی بہت دلچسپی رکھتی ہے ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں اس کام سے لگی ہوئی ہے ان کو اس کام میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور اس کام میں وہ مردوں کو سپورٹ کرتی ہے ان کا ساتھ دیتی ہے ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے کا جو عمل ہے اس میں عورتیں شروع سے لے کر آخر تک ساتھ دیتی ہے جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے جن سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان سامان کی انتظام میں پورا ساتھ دیتی ہے اور وہ بہت اچھی طرح یہ سارے کام کو کرتی ہے جس سے مرد حضرات کو سپورٹ ملتا ہے اور ان کو کام میں آسانی ہوتی ہے اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ خواتین سمندر میں مچھلی پکڑنے کیوں نہیں جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ سمندر کا پانی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس ان میں پانی سے جس میں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے اسی لیے وہ عورتیں اس کام کو وہاں کرنا پسند نہیں کرتی اس لیے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے نہیں جاتی ہے